پیدل سفر کرنے کے لیے میرا پسندیدہ خطہ پہاڑ ہیں پہاڑوں میں مجھے سب سے زیادہ برفیلے پہاڑ پسند ہیں برفیلے پہاڑوں کے متعلق مجھے سب سے زیادہ پسند یہ چیز ہے کہ وہ تمام پورے پہاڑ پر سفید رنگ کی برف بچھی ہوئی ہوتی ہے جس پر چلنے میں بہت مزہ آتا ہے وہاں کا ماحول سرد ہوتا ہے اور سورج کی وجہ سے جو ہمارا بدن ہلکی سی گرمی محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ بہت خوشگوار معلوم ہوتا ہے اور غروبِ آفتاب جب وہاں پر ہوتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل سفید منظر میں سے اچانک کسی نے تمام روشنی بند کر دی ہو اور وہ پورا سفید پہاڑ بالکل اندھیرے میں ڈوب جاتا ہے